गांधीधाम हिकु नंढो शहरु हूंदे बि हिते घणेई तरह जा राजनितिक ग्रूप ऐं संगठन आहिनि जेके सभिनी तरह जी व्यवस्थाऊं कंदा आहिनि टूर्नामेंट जी व्यवस्था करण में हिकिड़ो जीतो ग्रूप आहे जैन इंटरनेशनल ग्रूप आहे जेके इन तरह जी टूर्नामेंट जी व्यवस्था कंदा आहिनि ऐं उन में सभिनीनि जातियुनि वारा पार्ट खणंदा आहिनि क्रिकेट टुर्नामेंट जी व्यवस्था कंदा आहिनि तंहिंखां सवाइ उन्हनि जो हींअर पिछले ॿिन सालनि टिनि सालनि खां रादर लेडीज़ जे लाइ बि शुरू कयो अथऊं फीमेल क्रिकेट उहो बि तमामु सुठो ऐं सक्सेसफ़ुल वञे पियो अॼकल्ह छोकिरियूं बि हिन में सुठो इंटरस्ट वठनि पियूं ऐं इन में सुठी सुठी क्रिकेट प्लेयर्स हितां निकिरनि पयूं